جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاک ٹکٹ سک سکے پتھر یا کسی اور قسم کی تاریخی و دلچسپ اشیا کو جمع کرنے کے شوق میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے یہ مشغلے نا صرف معلوماتی ہوتے ہیں بلکہ انسان کے اندر جستجو تحقیق صبر اور شوق کو بھی پروان چڑھاتے ہیں موجودہ دور میں جہاں زیادہ تر نوجوان موبائل فون ویڈیو گیم اور ویڈیو گیمس اور سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں وہاں ان نسبت سرگرمیوں کا فروغ انتہائی ضروری ہے ایسی چیزوں کو جمع کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرد کو دنیا کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاک ٹکٹ جمع کرتا ہے تو وہ مختلف ملک ان کی تاریخ ثقافت تہوار اور اور مشہور شخصیت اور اہم واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اس طرح سکے یا کونسی جمع کرنے والا شخص کرنسی جمع کرنے والا شخص معاشی تاریخ بادشاہوں کے دور بادشاہوں کے دور حکومتی تبدیلوں تبدیلیوں اور مختلف ملک کے مالی نظام سے آشنا ہوتا ہے پتھر جمع کرنے کا شوق بھی قدرتی سائن سے دلچسپی بڑھاتا ہے مختلف اقسام کے پتھروں مختلف اقسام کے پتھروں کی ساخت رنگ استعمال اور ان کی جغرافی جغرافی اہمیت کے بارے میں جان کر نہ صرف انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ قدرت کے نظام کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے یہ تمام مشغلے بچوں اور نوجوانوں کے لیے تعلیمی لحاظ سے بھی فائدے مند ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں اگر معاشرے میں ایسے مشاغل کو فروغ دیا جائے تو بہت سے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو نوجوانوں کا وجہاں فضول مشاغل سے ہٹ کر تعمیری سرگرمیوں کی طرف ہوگا دوسرا ان مشاغل کے ذریعے طلباء میں تحقیق مشاہد سوال کرنے کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھے گی تیسرے تیسرے یہ سرگرمیاں ایک شخص میں صبر توجہ اور ترتیب جیسے اوصاف پیدا کرتی ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں مفید ہوتے ہیں مزید برآں ایسی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان میل جول اور تعاون کے جذبہ بھی فروغ پاتا ہے مختلف کلبوں کلبوں یا نمائش نمائشوں میں لوگ اپنے مجموعوں میں دکھاتے ہیں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں اس سے نہ صرف سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کے اظہار رائے کا اعتماد بھی حاصل ہوتا ہے حکومت اسکولوں اور ڈگری تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کو ایسی مشاغل کی طرف راغب کرنے کے لیے اقدامات طے کریں اسکولوں میں ڈاک ٹکٹ سکے یا پتھر جمع کرنے والے کلب قائم کیے جائیں مقابلے کر کروائیں جائیں مقابلے کروائے جائیں اور نمائشوں کے انعقاد کیا جائے اس سے طلباء کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی دلچسپی کو ایک مقصد میں بدلیں اور دوسروں سے سیکھنے کا عمل بھی جاری رکھیں یہ بھی ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ایسے مشاغل کی طرف مائل کریں انہیں سمجھایا جائے کہ ان اشیاء کو جمع کرنا محض وقت گزاری گزرا نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے جب بچہ اپنی دلچسپی کو چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں مزید جانتے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کا مطالعہ کرنے کا رجحان رجحاں بھی بڑھتا ہے میڈیا اور سوشل پلیٹفارم مس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مشاغل کو اجاگر کریں اور ان سے اور ان سے جڑی کامیاب کہانیوں کو عوام کے سامنے لائیں تاکہ نوجوانوں میں اس طرف رغبت پیدا ہو آخر میں یہ کہنا بلکہ درست ہوگا کہ ان اشیاء کو جمع کرنے کے شوق کو فروغ دینا ایک مثبت سمجھ سماجی اور تعلیمی قدیمی ہے نہ صرف انفرادی سطح پر فائدہ مند ہے بلکہ معاشری معاشرتی سطح پر بھی شعور ہے علم اور فکری وساعت کو جنم دیتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خاص طور پر نوجوان نسل کو ایسے مشاغل سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ایک با شعور اور علمی معاشری تشکیل پا سکیں